छा खपे हा तव्हांखे कहिड़ो खपे घणे लीटर जो खपे पंजतरि लीटर जो कहिड़ी कंपनी जो खपे इलाही सारी कंपनियूं आहिनि हूं हा सैमसंग आहे एलजी आहे फिलिप्स आहे

एलजी जो खपे के कहिड़ो खपे घणे मतिलबु हा कहिड़े अघि जो खपे

छहे सते एतिरो एलजी जो त महांगो आहे ॾह ॾह ॿारहं हज़ार जो ईंदो एलजी जो हा न अगरि सस्तो खपे त उहो बि आहे हो लोक अ न हो लोकल बि आहे अगरि सस्तो खपे त खपे बढ़िया अच्छा त किथे मोकिलनो आहे कूलर ठीकु आहे त उनजो कनवींस चार्ज अलॻि लॻंदो

टे सौ रुपिया लॻंदा अच्छा ठीकु आहे फिटिंग तव्हां कराईंदो मां माण्हू मोकिलिया फिटिंग कराइण लाइ अच्छा ठीकु आहे कॾहिं खपे तव्हांखे ॿ टे ॾींहं में ॿ टे ॾींहं में थी थी वेंदो मोकिले छॾिंदुमि मां ठीकु आहे तव्हां अच्छा पोइ उनजो पंजतरि लीटर वाले में ॿ तरीक़े जा ईंदा आहिनि हिकु किट वारो पंखो ईंदो आहे हिकु एड्जोस्ट फैन ईंदो आहे त तव्हांखे कहिड़ो खपे हा पर उहो एड्जोस्ट फैन वारो शोर ॾाढो मचाईंदो आहे

त उहो किट वारो ईंदो

त अच्छा मां मोकिलिया थो पियो ठीकु आहे ॿिनि टिनि ॾींहंनि में तव्हांज़े घर पोहची वेंदो ठीकु आहे अच्छा

अ हा पहुची वेंदो ॿिनि टिनि ॾींहंनि में तव्हांजे वटि पहुची वेंदो

ठीकु आहे अच्छा